मां ॾह मिंट पहिरां सरदार नगर सोसाइटी जे लाइ हिकु मोटर कार जे बारे में ॻाल्हि कई हुई पर हाणे मां उहो रद कराइण चाहियां थी त सरदार नगर सोसाइटी न पर सरदार नगर रोड ते मोटर कार खपंदी हुई पर हिन में मुंहिंजी भुल आहे तॾहिं मां हीअं रद करणु चाहियां थी